आङो आंनि बिनानाव आरो फिसाजोफोरखौ बिराद आखा फाखा आरो जेसेबां हागौ सुबिदा बायदि आङो फरायजानो लुबैयो आरो भारतनि दाब दाब जायगायाव माखासे खाबु आरो सोलोंथाइखौ लानानै माखासे मावखुलियावहाय साख्रि साख्रि आरो सोलोंथाइनि बेलायावनो देभलप्त जानाय बा जौगानायखौ आङो नायनो नायनो लुबैयो नाथाय दिनैनि बिथिङाव हिनजाव माहारिनि थाखाय सोलोंथाइ लानाय बा दाब दाब जायगायाव थानानै मावनाय खामानि मावनाय बेफोरखौ दिनै गोब्राब नुनो मोनो मानोना आथिखालनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय आरो हिनजाव माहारिनि फारसे नोजोराबो बांसिन गाज्रि गोग्लैयो आरो हारसिङै हारसिङै हिनजाव माहारिया हारसिङै सोलिनो गुबुन जायगायाव थानानै सोलिनांगौ बा फरायनांगौआ दिनै बिराद गोब्राब जानानै फैबाय जायनि थाखाय जोंनि हिनजाव माहारिफ्रा एबा फिसा हिनजावफोरा माखासे सुबिदाफोरखौ लानो हाला आरो जायगायावनो जा सुबिदा दङ बेखौनो सोलोंनो गोनां जानानै माखासे खाबुखौ मोननो हायै जाबाय फिसा हौवानि रुजुनायाव